ہیلو سر ٹیکسی ڈرائیور بول رہے ہیں جی کہاں تک پہنچ گئی آپ کی گاڑی پہنچ گئے سر میں تو وہیں کھڑی ہوں مجھے تو آپ نہیں دکھ رہے ہیں ہاں وہیں پر جہاں میں نے آپ کو بتایا تھا جامع مسجد کے گیٹ نمبر ایک پر آپ اگر یہاں کھڑے ہوئے ہیں تو مجھے کیوں نہیں دکھ رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ گیٹ نمبر دو پر پہنچ گئے ہیں جی جی آپ ایک کام کریے گیٹ نمبر ایک پر آ جائیے گیٹ نمبر ایک پر جو مینا بازار کے لیے راستہ مڑ رہا ہے میں اس کے پاس ہی کھڑی ہوں میں نے یہی گیٹ آپ کو بتایا تھا آپ سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی جو آپ دوسرے والے گیٹ پر پہنچ گئے آپ گیٹ نمبر دو پر ہیں وہ جگہ تھوڑی دوری پر ہے یہاں سے کوئی بات نہیں آپ آ جائیے میں انتظار کر رہی ہوں آپ ایک کام کریے گاڑی کو اردو بازار کی طرف موڑ کے لے آئیے ورنہ آپ بہت کنفیوز ہو جائیں گے جی جی اور آپ کا راستہ بہت لمبا ہو جائے گا جس طرح سے میں نے بتا بتا رہی ہوں آپ اس طرح سے آ جائیے آسانی سے پہنچ جائیں گے جی کتنی دیر میں آ جائیں گے آپ آپ نے بتایا وہاں پر جام لگ رہا ہے جام تو وہاں پر ہمیشہ ہی لگا رہتا ہے ٹھیک ہے آپ تو آ جائیے سر بہت شکریہ